अ हेल्ल' खोनादों औ औ औ

हायो सिरियाखानायाव दा सिरियाखानायावब्ला हायो आं बेयावहाय आं थाङो नालाय बेयावथ' जुनारा एख्खे सान्थ्र'हायै दङ जुनारा मेल्ला दङ बेयावहाय मोसा मुफुर ओमफ्राय मैदेर आरो माबा जुनारफोर दङ दैनि गोलेरफोरबो दङ बेवहाय थाङोबा आं देखायहैनो हागोन आरो एकनिफ्राय एकस'सिम बेरायनानै देखायनो हागोन औ टिकेटथ' लायो बे गेटावहाय टिकेट लायो पन्सास पन्सास थाखा टिकेट लायो माब्लाबा माब्लाबा बेयावथ' दा गासैबो मोसा लख्राफ्राथ' प्रटेक्ट दंजोबो लहानि प्रटेक्ट गनायनि राहा गैया बेरायनानैबो नायखांबाय जोङो औ माखासे मानसिफोरा एखे आनदिसिप्लिन ना माने लहा सिङावनो सोनानै केमेरा खेबलाबायो ना बेफोरसो फ्रब्लेम जायो आरो बाहेरानिफ्राय खेबोब्ला जेबो नङा खायसे लहा सिङाव आखाय सोहरनानै खेबो बेवहायसो इसे जुलुम जायो आरो ओंखायनो ओजों थांङोब्ला बिराद साब'धानैहायसो खालामनांगौ मानसिफ्रा खेबनायावबो लहानि सायाव थांनानै खेबनांगौ अ अ थांनो हागोन दे आं लिदिं खालामगोन ना ओजोंहाय आं थांबाय थाखायो बेवहायनो बोसोराव खेबथामसो जायो आं बेबायदि मानसिफोर लांनानै देखायहैनाया औ दे दे दे